भैया आप हमें कब पहुंचाएंगे हमें ब्लाक पर जाना है हमारी मीटिंग हैं और हमें जल्दी पहुंचना है ट्राफिक जाम लग गया है बताइए कोई दूसरा रास्ता है ताकि हम जा सकें हमें जाने में लेट हो जाएगा तो फिर हमें बहुत डांट पड़ेगी और हमें ब्लाक पर बहुत जल्दी पोहुंचना है हमें कोई दूसरा रास्ता बता दीजिए ताकि हम वहाँ पर जल्दी से पहुंच सके नहीं जो हमारे सर हैं हमें बहुत डांटेंगे कि तुम्हें आठ बजे का टाइम दिया गया था तुम इतना लेट से आई हो बताइए हम कैसे जाएँ आप कोई रास्ता बताएँगे तभी हम जा पाएँगे नहीं वहाँ से मीटिंग से हटा भी देंगे हमें बैठने भी नहीं देंगे और हमें चार बातें भी सुनाएँगे तो हमें किसी तरह कोई दूसरा रास्ता बता दीजिए ताकि हम वहाँ पर जल्दी से पहुंच सके और हमारी मीटिंग भी ना छूटे नहीं तो फिर हमें लेट हो जाएगा पहुँचने में वहाँ पर फिर हमें बहुत डांट पड़ेगी